پانچ ہزار تین سو پینسٹھ اَٹھاون ہزار سات سو نواسی چھ ہزار پانچ سو تین پچانوے ہزار چار سو تیرہ سڑھسٹھ ہزار سات سو ستاون